मिथिलाञ्चल तऽ माँछ पान मखानके लेल विख्यात अछि हमरा क्षेत्रमे तऽ इएह तीनूके खेती बहुत बेसी होइए खासकऽ कऽ पोखरि चऽर खदहा एहि सबमे माँछकेसँ माँछके पालन मछली पालन आओर मखानके उपयोग हमसब बहुत बेसी करै छी मखानके लेल हमरासबके चऽरमे बहुत बढ़िआँके रूप बेवसाइक गतिविधि अछि जँ कहल जाए तऽ एहिसँ मिथिलाञ्चलके बहुत सारा परिवारके बहुत तरहके चाहे ओ मलाह जातिके हुअए या कोनो वर्गके व्यक्ति होथि ओकर आमदनीसँ ओ अपन परिवारके चलबैत छथि आओर एकर अहाँके हमरा क्षेत्रमे जहन कहल जाए तऽ प्राकृतिक सँसाधन तऽ हमरासबके बाढ़िके एरिआ छी जाहिठाम माँछ पान मखान हमरासबके पानोके खेती बहुत बेसी बढ़िआँ होइए हमसब पानके खेतीके बहुत बेसी अर्जन कएलहुँ हँ खासकऽ कऽ माँछ होइ मखान होइ मखान तऽ हमरासबके मिथिलाञ्चलके सबसँ पैघ फल छी फल थिक जे हमरासबके अपन खेतमे अपन पोखरिमे अपन चऽरमे होइए आओर हमसब एकरा बहुत मेहनति करै छी बहुत मेहनतिसँ एकर उपार्जन होइ छै आओर ईसब कएलाके बाद एकर हमरासबके मार्केटमे जाकऽ चाहे ओ दरभङ्गाके मार्केट हुअए या फिर लोकहाके मार्केट हुअए या झँझारपुरके मार्केट हुअए या सुपौल हुअए हमसब एहिठाम जाए जाए हाटमे बेचै छी आओर हमरासबके आमदनीके सबसँ बढ़िआँ स्रोत अछि